اردو زبان اور اتر پردیش کے علاقائی بولیوں میں کئی اہم فرق ہیں جو زبان کی اصل لغت لکھائی ثقافتی پس منظر اور تلفظ و گرامر کے حوالے سے واضح ہوتے ہیں اردو زبان کی جڑیں مغل دور میں ہیں جب فارسی عربی یا ترکی زبانوں کے اثرات میں شمالی ہندوستان کی مقامی بولیوں کے ساتھ مل کر اردو کو جنم دیا اردو زبان کی ایک وسیع ادبی زبان بنانے میں مغل شہنشاہوں اور درباری شاعروں کا بڑا کردار رہا ہے دوسری جانب اتّر پردیش کے علاقائی بولیاں جیسے بھوجپوری اور قنّوجی قدیم ہندی سے نکلی ہیں یہ بولیاں ہزاروں سال سے مقامی سطح پر استعمال ہوتی رہی ہیں اور ان کا تعلق مقام مقامی روایات اور ثقافت سے گہرا ہے اردو زبان میں فارسی عربی اور ترکی الفاظ کے استعمال زیادہ ہوتا ہے یہ الفاظ زبان کی ایک منفرد پہچان دیتے ہیں اور ادبی زبان کے طور پر اس کی شناخت کو مضبوط کرتے ہیں مثال کے طور پر اردو میں محبت اور دوستی جیسے الفاظ عام ہیں جو فارسی اور عربی سے آئے ہیں علاقائی بولیوں میں سنسکرت اور مقامی ہندی الفاظ زیادہ استعمال ہوتے ہیں بھوجپوری اور اودھی میں پیار اور دوستی کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو مقامی رنگ لیے ہوئے ہیں اردو زبان نستعلیق خط میں لکھی جاتی ہے جو دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے یہ لکھائی خطاطی میں خوبصورتی اور نفاست کا عنصر شامل کرتی ہے دوسری طرف اتّر پردیش کے علاقائی بولیاں یا دیگر مقامی رسم الخط میں لکھی جاتی ہیں جو بائیں سے دائیں لکھی جاتی ہیں اردو زبان زیادہ تر شہروں میں بولی جاتی ہیں اور اس کے استعمال ادبی تعلیمی اور میڈیم زیادہ ہوتا ہے اردو شاعری نثر اور صحافت میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں علاقائی بولیاں زیادہ تر دیہات اور قصبوں میں بولی جاتی ہیں اور یہ روز مرّہ کی زندگی میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں علاقائی بولیوں میں لوگ کہانیاں گیت اور محاورے شامل ہوتے ہیں جو مقامی ثقافت کی عکاسی کرتی ہے اردو زبان کے تلفظ اور گرامر معیاری ہوتا ہے اور اس میں نظم و ضبط کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اردو میں گرامر کی قواعد و ضوابط پر منبی ساخت ہوتی ہے جو زبان کو سیکھنے اور سمجھنے میں آسانی فراہم کرتی ہے علاقائی بولیوں کا تلفظ اور گرامر مقامی ہوتا ہے اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بھوجپوری کا تلفظ ہو اودھی سے مختلف ہو سکتا ہے اور گرامر کے اصول بھی مختلف ہوتے ہیں القصّہ یہ کہ اردو زبان اور اتّر پردیش کی علاقائی بولیوں کے درمیان یہ فرق نہ صرف لسانی بلکہ ثقافتی تنوع کو بھی ظاہر کرتے ہیں اردو زبان اپنے ادبی تاریخ اور فارسی و عربی اثرات کے باعث یہ خاص مقام رکھتی ہے جب کہ علاقائی بولیاں مقامی ثقافت روایات اور روز مرّہ کے زندگی کی عکّاسی کرتی ہے دونوں زبانیں مل کر اتّر پردیش کے لسانی و ثقافتی خوبصورتی کو مکمل کرتی ہیں